औ हेलौ औ

औ ओ आच्छा आङो द्राइभिं लाइसेन्स गैयैनि गोबाव जाबाय हमजानाया बे ओ द्राइभिं लाइसेन्स गैयैनि थाखाय इसे बुरजा फाइन बिदों ओ सारा बे फाइनखौ इसे राहा लामा लानानै खमायनो

इसे माबा दं नामा औ सार अ

औ

औ औ सार औ

औ सार औ औ दे सार होमबा उनाव रायलायगोन